बीमारियां बहीत है जो कि लोगों को हर मौसम में अलग अलग रोग पकड़ती है जैसे कि गर्मी में हम लोगों को शरीर की बौखलाहट होती है और सर्दी में सर्दी ठंड लगती है जो कि हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं और बरसात में हैज़ा भी होता है और और ख़ास कर के बारिश में हम लोगों को आई फ्लू ज़्यादातर होता है आई फ्लू और बहुत से अन्य रोग है जो कि हम लोगों को रोग होते हैं और सर्दियों में ज़्यादातर हम लोगों को बुख़ार और सिर दर्द और नाक में दम होता है जो कि हम लोग दवा का यूज करते हैं और ज़्यादातर हम लोगों काे सर्दियों में ही प्रॉब्लम होती है जो कि दवाई से थोड़ी सी दवा ले के हम लोग ठीक हो जाते हैं और गर्मियों में गर्मी में ख़ास कर के वो ऐसी कोई बीमारी तो नहीं होती जो कि ज़्यादातर बारिश में और ठंड में ही होते हैं रोग और बहत सी बीमारियां हैं जो कि सिर में भी दर्द होता है और गले में ख़रास होता है और सीने में दर्द होता है तो हम लोग अपने सर से ही दवा ले के अपना इलाज पूरा कर लेते हैं जो कि हम लोग सही से स्वस्थ एन हेल्थ हो जाते हैं